جب میرا فون یا لیپٹاپ کچھ خراب ہوتا ہے تو میرا ایک دوست ہے واجد میں اسے ہی دکھاتا ہوں اس سے ہی مشورہ لیتا ہوں اگر اس سے بھی حل نا نکلے تو پھر ریپئر کی دکان والوں سے یا پھر کوئی کمپنی والوں سے کرواتا ہوں اور ایسے بہت سارے کمپنی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں اور میں ایسے تو سارے کام اپنے دوست کو ہی بتاتا ہوں کیونکہ وہ اسے تھوڑی جانکاری ہے فون وون کے بارے میں